यदि मूंखे विकल्प मिले कि पूरे समाचार पत्र में कहिड़ो खंड तव्हां पढ़ंदो त मां सभिनि खां सुठो खंड पढ़ंदमि सम्पादकीय सम्पादकीय में सम्पादक द्वारा पंहिंजा वीचारु शामिलु हूंदा आहिनि मनी वठो कोई राजनिति घटना थी त असांखे राजनैतिक घटना सिधी सी नज़र ईंदी आहे उन जो पक्ष विपक्ष असांखे पतो न हूंदो आहे फेवर में आहे अनफेवर में आहे कोन पतो आहे उहा घटना थी कुझु एम एल ए अची आहे सरकार ठही वई त असांखे लॻंदो कि सिधो सां ई अची आहे सरकार ठही वही या कुझु अहिड़ो प्रलोभन हूंदो उन्हीअ जे पीछे छा तर्क आहे छा वितर्क आहे इहे सम्पादक पंहिंजी भाषा में लिखंदा आहिनि जॾहिं उहे शइ असां पढ़ंदा आहियूं सम्पादकीय कि उन्हीअ जी इन्हीअ जे बारे में छा वीचारु आहे त किथे न किथे शायद असांजा वीचार बि उन्हीअ सां मैच ठाहींदा आहिनि कि न इहा ॻाल्हि थी हूंदी तॾहिं इहे घटना घटि थी हूंदी त हर शइ जा चाहींदा आहिनि कि ॿ तर्क थींदा आहिनि पक्ष या विपक्ष फेवर अनफेवर पोज़िटिव नेगिटिव पॉइंट जॾहिं त सम्पादकीय मां स्पेशली पढ़ंदी आहियां त मूंखे इन्हीअ शइ में काफ़ी ज़्यादा सुठो लॻंदो आहे क्योंकि कॾहिं बि कोई बि शइ खे हिक रूप सां न ॾिसणो खपे ॿ पहलू खणी हलिणा खपनि उन्हीअ सां छा थींदो आहे कि कॾहिं बि कोई अहिड़ी सेम घटना खे घटि थींदी त तुरित निर्णय न लही करे असां उन्हीअ घटना खे पक्ष और विपक्ष बिन्हिनि रुपनि में खणंदासीं ताकी कॾहिं एक्ज़ैक्टली ओड़ी लाइफ में निर्णय खणण जी ॻाल्हि ईंदी त ॿ पहलू खणी वञणु ज़्यादा ज़रूरी आहिनि त मुंहिंजे वीचार में सम्पादकीय जेको सम्पादक लिखंदा आहिनि उन्हीअ जी भाषा उन्हनि जा वीचारु उन्हनि जी तथ्य उन जी कल्पना शक्ति सभु कुझु प्रशंसनीय हूंदी आहे जेको पाण सां मिलंदो आहे उन्हीअ खे त मुंहिंजे वीचार में जेको सम्पादकीय वारो भाॻु आहे मूंखे उहा ॾाढो पसंदि आहे पाणु